हैलो हैलो कृष्णा स्वीट्स हमरा ऑर्डर दै छी की डोसा बर्गर चाऊमीन हमरा इसब लेबे के है लेकिन आहाँके स्टाफ नगद पैसा मँगै छै हमरा पास जे ना है तऽ हम चाहे छी की मोबाइल से ही पैसा आहाँकेॅं भेज देती लेकिन आहाँके स्टाफ ना लै छै एहिके लेल हमर ऑर्डर कैंसिल करू हमरा पास मे पैसा ना है तऽ हम हरदम केना अहाँके कैशे देब कभी कभी अहाँ जैसेकि पैसा मोबाइले से ले लेल करू आ ना लेबै तऽ हमर कैन्सिल कर दू हमरा जहिया पैसा होते तहिया हम फेर अपन ऑर्डर करके खा लेबे जैसेकि हाथ पर अखनी ना है पैसा हम आहाँके दे रहल छी की मोबाइलसे भेज रहल छी खाता से आहाँके स्टाफ ना ले रहल है जिद्द कर रहल है तैं हमर कैंसिल कऽ दू दूसरा दिन हम अपन ऑर्डर करके आहाँ से फेर मंगबा लेब